म्हजें नांव भक्ती विष्णू प्रभुदेसाय हांव बोरी ह्या गांवांत ल्हानाचें व्हड जालें म्हज्या बाबाचें नांव विष्णू प्रभुदेसाय आईचें नांव गिरीजा म्हाका एक ल्हान भयण आसा तिचेय नांव तृप्ती विष्णू प्रभुदेसाय ल्हान आसताना आमचे कुटूंब खूब मोठे आशिल्लें आमच्या कुटूंबान आजो आजी काका काकी आनी ताची भुरगीं यवपी वचपी खूब लोक आशिल्लो घरांत सदांच कोणी तरी सोयरो आयल्लो उरतालो म्हजो आजो जोतीश पळेतालो त्या कारणान लोक यवपा लोकांचे येरदार चालू उरताली केन्नाय येया कोणीय येया सगळ्यांक दार उकतें अशें ल्हानपणी आमचे आशिल्ले एकत्र कुटूंब पद्दती आशिल्ल्यो ल्हान आसतना आमी खूब मजा करतालीं आमची आजी आमकां घेवन दर्यार वताली मे म्हन्याच्या सुटीक आमी खूब धमाल करतालीं सुटी पडली की आतेगेर वचपाचें जागरण करून पिच्चरां पळोवपाची खाम्यांनी खेळपाचें म्युजीक आयकुपाचें अशें जाय तें कार्यक्रम आमी करताली तेन्ना आमची भुरगीं आमचे बरोबरची आमच्या वयाची खूब आशिल्ली आनी सगळीं गुण्या गोविंदान रावताली जशी जशी मोठी ला जाली तशी प्रत्येक जाण आपापल्या कामांत व्यस्त जालो आमी आमच्या शिक्षणान बाकीची आमची भावंडणां ताचे शिक्षणान अशे करून अशे आमी मजा करपाक कमी पावपा लागले म्हाजे शिक्ष् म्हाज्या शाळे् सरकारी शाळेन वतालें तीं थंय बोरी गांवानच आशिल्ली हायस्कुलूय थंय बोरी गांवानच आशिल्लें मागीर शिक्षणा खातीर फोंडा कॉलेज फोण्या आशिल्ले म्हजें ग्रॅज्यूएशन परेन शिक्षण जाला शिक्षण जालें आनी मागीर नोकरी पयलीं वॅरना हांगा एक औशधाची कंपनी आशिल्ली थंय जॉब केलो थंय नोकरी जाली एक णव म्हयने तो सोडून मडकय एनक्यूब एथीकल्स म्हुणून आजून एक औशधां तयार करपाची फॅक्ट्री आशिल्ली थंय जवळ जवळ तीन वर्सां नोकरी केली चली भुरगें म्हटलें की एक एक एक एक पावल फुडें वचत रावपाचें ल्हानपण जालें शिक्षण जालें नोकरी जाली आतां वेळ आयली लग्नाची ज्यो एक चली भुरग्यांच्या आयुश्यान खूब मोठो प्रसंग आसता म्हणजे जिवनाक वेगळें वळण मेळटा च्योवीस डिसेंबर दोन हजार चार ह्या साला म्हजें लग्न जालें लग्न करून हांव काणकोण ह्या गांवांत आयलें म्हाजो घोव शाळेंत शिक्षक आतां सध्या तो मुख्याध्यापक आसा घोवाचें घर ही एकत्र कुटूंब मोठे कुटूंब माय माव आजीमाय देर एक व्हड्लो देर एक ल्हान देर हांव मदलें ल्हान आसतना एकत्र कुटूंब आशिल्ले पण जशी मोठी जाली तेन्ना सगळीं आपापल्या कामाक पावली पण घोवागेर येतकर परत सगळीं एकत्र कुटुंबांत पावली सुरूवातीक खूब आनंद जालो कारण खूब लोक घरा उरतालो पण तितलीच जबाबदारी बीन वाडली आईगेर आसता तेन्ना कसलीच जबाबदारिची भान नासता तूं जाय तेन्ना उठ इतली न्ही की बेशिस्तपणा पण एक खांद्यार जबाबदारी नासता घोवागेर आयलें की ती सगळीं जवाबदारी आपुणूच पेलवता केन्नाय आई म्हणटा ल्हान आसतना तुका कांय करपा कळनाशिल्ले आता तूं शिकलें आपसुकूक शिकूंक जाता घोवागेर आयलें भुरगी जाली व्हडलें बाय जालें ल्हान बाबू आसा करता करता बाय हांव बाय आशिल्लें तें केन्ना आई जालें हें कळ्ळेंच ना लग्ना नंतर नोकरी सोडिल्ली मागीर फूल पुर्ण वेळ हांव म्हाज्या संवसाराकूच उरतालें आतां केन्नाय दिसता की नोकरी केल्ली तेन्ना हांव स्वतंत्र आशिल्लें कशें आनी आतां ह्या गुरफट्यांतल्यान वेळ मेळना खूब किदें किदें करपाचें आसता वाचन करपाचें आसता म्युजीक म्हणजे पेटी वाजोवपाची आसता जायना खंय फिरपा वचपाचें आसता भुरगीं ल्हान आसा म्हूण जायना पण होच सगळो चलयांच्या आयुश्यांतलो बदल आसता ल्हान आसताना ज्यो इच्छा आसता त्यो थोड्योकाळ आपल्यो कमी करच्यो पडटा आनी आतां भुरगीं व्हडली जाली म्हुणून त्यो पुर्ण करपाची इच्छा आसा खूब किदें शिकपाचे आसा आत्मनिर्भर जावपाचें आसा दुसऱ्याचेर अवलंभून रावपाचें ना हे करपाचें आसा आनी अशी खूब स्वप्नां पळयलीं आसात ती पुर्ण करतलें